हैलो आं जी आं जी सर बिलकुल जेसीबी ऐ साढ़े कोल निं हून बस कम्म बस खाल्ली हून लाया असें कम्म कुत्थें कढ्ढाना रोड़ तुसें

आं कोई निं कोई चक्कर निं कोई चक्कर निं

घैंटा स्हाब होंदा मशीनै दा पैह्लें बारहां सौ हा अज्जकल पंदरां सौ होई गेआ आं फिर थुआढ़े नै करी लैगे ते जिस स्हाबै नै कम्म कराना थुआढ़े कशा कराई लैगे कोई चक्कर निं ठीक ऐ जनाब शुक्रिया